गैया भैंस रखे हुआ हम लोग अपना गाँव में तो जऊन हो कबार खिलाते हैं छोल कर के हाथ से और खेत में कुछ बोया है तो उसमें से घास छील कर खुरपी से लियाना खियाना उसका और जऊन है तुम्हारे मसीन से माद लीना तो ओके खिलाना तो उस पजाएगा तो उस दूध देना तब डेली पर जाएगा दूध जाएगा उसका जऊन बछड़ा होते हैं बछिया होगा तो घर पर रहेगा अगर बछड़ा होते होएँ तो हर हर हमारे देश में चलते रहते गोबर उठउते पाथते रहें हाँ खाना उससे बनत रहते ऊफरी बेचते रहते हैं